खिलाना पड़ता है हाँ हम अपने व्यवसाय का और जानवरों की देख भाल के लिए पाँच पर्मनन्ट मज़दूर रखे हुए हैं जो उसको खाना खाने का व्यवस्था करते हैं पानी का व्यवस्था करते हैं उसकी साफ़ सफ़ाई और देख रेख करते हैं उसके बाद अन्य कई और जो लोग लोग है और आ कर के साफ़ सफ़ाई का काम करते हैं जो गंदगी ना फैले संक्रमण ना हो जाए साफ़ साफ़ हवा मिले साफ़ पानी मिले इसके लिए मज़दूरों मज़दूर से काम लेते हैं हर दिन अपने भी सावधान रहते हैं देख रेख के लिए ताकि किसी तरह की दिक्कत सूजा और मुर्ग़ियों को ना हो सके इसके लिए हम सारी व्यवस्था लाइट की व्यवस्था रात में लाइट की भी व्यवस्था रहती है कि किसी तरह का जानवर ना आवे और उसको नुक़सान ना पहुचावे इसके लिए गार्ड भी रखे हुए है और जो गाड शाम से ले कर के और सुबह आठ बजे तक रहता है देख रेख के लिए ताकि उस उसको कुछ नुक़सान ना कोई जानवर कर सके